आं हालो हां कोण उलयता आं हां कित्याक केल्लो कॉल आं हां हय हय हय आं हय हय आमगेर मेळटा नाल क कितले जाय तुका आमगे तीस रुपया एक नाल होलसेलाल आं ना ना पंचवीसानी ना तूं खूब घेता जाल्यार शंबरा वयर घेता जाल्यार तुका पंचवीसान मेळटलें कमी ये पन्नास जाय आं तरी पूण आमचे ते मोटे नाल्ल पन्नासा तशें जमचें ना हय ना ना आमी तसलें कांय दिना बरें तेंत दिता केन्ना सुकें बी केन्ना बरें हालोवन बी दितलें आमी तशें बेश्टें दिना आमचें हेंत बरें आसा तशें म्हणून तिसान दिता आनी खंय मेळचे ना तुका पंचवीस पंचवीसांनी पंचवीसांनी पंचवीसांनी जमचें ना कितलें जाय तुका पन्नासूच जाय तेल जाय तेल मेळटले तुका आं आं ते दोनशे रुपया लिटर आं तूं आतां लागींची वळखीचीच म्हणून हांव तुका वन एटी धरतां आनी नाल्ल नाल्ल बरें चल ना बरें तूं पंचवीस म्हणटा न्ही बरें पंचवीसान दिता बरें आसा हय तूं केन्ना येतलीं व्हरपा तूं व्हरपा येतली काय आमी व्हर पावोवपाचें व्हरपा येतलें मगे जाल्यार आं तुका आनी पयशे आं व्हरपा येतली जाल्यार ना व्हरून आं व्हरपा येता ना जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्ट चार्जीस सॅपरेट घेतलीं

आं हां बरें आनी केन्ना येता व्हरपा हांव काडून दवरता हे पय फाल्यां येता हां टायम कितें आं तिनाक येतली बरें हांव हांगा काडून दवरतां म्हजो एक मनीस आसतलो ताका सांगता हांव तुजें नांव किदें रसिका आं रसिका नायक बरें कोणे नंबर दिल्लो तुका हय सोण्णां भरपूर आसा भरपूर आसा सोण्णां भरपूर आसा आं सोण्णां बरें तुका कोणे नंबर दिल्लो तुका आतां तेणें शेरिनान नंबर दिल्लो म्हणून हांव तुका सोण्णां अशेंच दिता आसूं तें म्हाजें वळखीचें फ्रेंड म्हणून आं बरें व्हर तूं सोण्णां तें उज्या घालपा बरी पडटलीं तुका हां बरें आनी केन्ना फाल्यां तिनाक सारकी येतली मगे रिक्षा बी तुमची आं हांव दिवचे ना आमची जाल्यार तुका सेपरेट आनी पयशे पडटले बरें आं पन्नास नाल्ल पंचवीस रुपया टोटल मारून दवरता हांव आं बरें बरें बाय थँक्यू